जी नमस्कार सर बोलिए जी सर जी सर यहाँ पर जो भी चार्ज होता है वह किलोमीटर के हिसाब से लगता है सर जी जी जी पाँच किलोमीटर सौ रुपया का भाड़ा लगता है और जी जी पाँच किलोमीटर के सौ रुपया लगता है जी

जी जी जी जी नहीं सर नहीं सर नहीं सर नहीं सर यह यही यहाँ का जो रेट यही चलता है किलोमीटर पर जी जी जी सर उसका रेट उसका रेट जो है अलग लगता है उसका रेट अलग लगता है सर जी जी है सब चीज़ है किलोमीटर पर घूम ले सर वैशाली जिले में जितनी जितनी भी दर्शनीय स्थल वहाँ सभी पर घुमा सकते हैं जैसे राजगीर हो गया नालंदा हो गया नालंदा विश्वविद्यालय हो गया भगवान बुद्ध कि मूर्ति देख आएँगे पहाड़ पर ले चलेंगे यह सभी प्लेस घुमाएँगे

तो जी जी

जी जी और दिन भर में आपको लग जाएगा हज़ार रुपया लग जाएगा आप जितने भी दर्शनीय स्थल है सभी जगह आपको घूमा देंगे एक भी जगह नहीं छोड़ेंगे सारा चीज़ मेरा ही रहेगा जी

जी हाँ ठीक है देख लीजिए आपको कौन सुविधा मिलता है किलोमी जी हाँ हाँ नालंदा में सभी दर्शनीय स्थल घूमा देंगे कहाँ क्या हुआ था कहाँ क्या बचा हुआ है क्या है सभी जगह आपको घूमा देंगे

ठीक है ठीक ठीक आईए